हँ हँ हँ ओ तऽ छै हँ अपना ठीक रही तऽ सब ठीक छै हँ हँ हँ नहिए की

हँ हूँ हूँ ओ सभ सभटा ठीक छै सब बढ़िआँ किसी तरहसे देखरेख चलै छै सभके नजरके अदब रहना चाही ओ सभ छै हूँ हूँ ओ नाश्ता पानी जाइसँ पहिने तैयार भऽ जाइ छै

हँ हँ

हूँ आब तऽ जेना जेना समय डेवलप केलकै हँ तेना तेना सातमे आसमानपर चढ़ल जाइ छै बच्चासब ठीक छै राखै छी आब